हैलो

बोलिए ना आप बोलिए ना हाँ बोलिए ना सब्ज़ी बेचना है बेचना है कितनी प्रकार की सब्ज़ी

बैंगन और हाँ कैसी में चाहिएगा हाँ दो सौ का और बैंगन का

गोभी का कद्दू का जी बोलिए हाँ कैसे है आपका घर कहाँ है कहाँ पर है बिसनपुर

रेट कम नहीं हो सकता है सब्ज़ी पर हाँ ठीक हमारा घर बि

हमारा घर अगरैल चंपापुर वैशाली इधर तो बैंगन है साठ रूपया

हाँ सूख रहा इ इधर भी तो वहीँ हाल है सर क्वालिटी दीजिए वरना डेढ़ सौ लगाइएगा उससे कम उससे कम उससे कम नहीं हो सकता है

सर बे बैंगन का कितना हो सकता है डेढ़ ही सौ लगेगा बैंगन का डेढ़ सौ लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है लौकी कि कितना हो सकता है लौकी का रेट पचानवे हम अस्सी पर उठाएँगे लौकी को हम अस्सी पर उठाएँगे भेजिएगा महँगा ते इधर बिक भी